हेलो नमस्ते हाँ क्या काम है अयोध्या जाना है बच्चे अच्छा तो कहाँ मतलब जो है कितने लोग जाएंगे जो है अयोध्या जाएंगे कितने लोग जाएंगे अच्छा अच्छा तो चलेंगे छोड़ देंगे अयोध्या जो है हाँ एक ही बस है हमारी

नहीं नहीं बिल्कुल रेडी जो है वो दारू उरू नहीं पीता है अब बीस लोग है जो है उसमें चालिस सीटें होती हैं मैम इसके लिए इसके लिए आपको पच्चीस हजार देना पड़ेगा ज्यादा अब क्या बताएं जो है देखिए म महंगाई के हिसाब से से पच्चीस हजार ज्यादा नहीं बताए आपको अब ये है कि हजार पाँच सौ मत दीजिएगा कोई बात नहीं बीस हजार कम बता रही हैं आप कम नही है जी मलब आप तो बता रही हैं लेकिन महंगाई के हिसाब से हम आपको हजार रुपये छोड़ देंगे ठीक है चौबीस हजार मे आपको छोड़ देंगे मैम पच्चीस तारीख को ही थी ठीक है छोड़ देंगे पच्चीस तारीख को कितने टाइम पर आना है सुबह नौ बजे ये ये बताइए टोल टैक्स का आप ही को देना पड़ेगा पैसा नही अब देखिए जो टोल पड़ता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा का टोल देना पड़ेगा आपको नही वो जो कटता होगा बस का जो है डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ जो भी होगा जितने टोल पड़ेंगे आपको वो टोल का पैसा देना पड़ेगा नहीं देखिए ऐसा थोड़े ही न होता है कोई भी आप गाड़ी देख लीजिए जो है वो टोल का पैसा जो बुक कराता है उसी को देना पड़ता है अरे हलो ठीक है हम कल मिलेंगे ठीक है बात करेंगे बाकी जो है ठीक है तो इस समय थोड़ा व्यस्त भी है जो हैं तो बाद मे कल आपसे बात कर लेंगे ठीक है नमस्ते